हलो गिरीराज होटल मां पूनम मंछाणी आदर्श नगर मां ॻाल्हायां थी मूंखे पंद्रहंनि माण्हुनि जो मां तव्हांखे ऑडर ॾिनो हुओ हींअर रोटीअ जे लाइ त मूंखे हुन सां गॾु थोरा कटोरा ग्लास प्लेटू सभु मोकिलिजो त असां खे दिक़त न थिए असां भई जीअं के खाई पी करे उहे सभु फिटा करे छॾियूं त असां महिमान बि अची विया आहिनि त तव्हां जेतिरो थी सघे एतिरो जल्दी हींअर ई मोकिलिजो